आम तौर ते मां क़ुदिरती नज़ारनि जी फोटोग्राफ़ी करण वधीक पसंदि कंदो आहियां हींअर बि कश्मीर तरफ़ वियो हुअसि त हुते त कहिड़ा नेचुरल क़ुदिरती ॾाढा मस्तु सीन ॾिसण में पिया अचनि पहाड़नि जा हरियाली हरियाली चईनि तरफ़ त हुन हिसाब सां फोटोग्राफ़ीअ जो मूंखे चाहु आहे ऐं ॿियो मां रांदीगर माण्हू आहियां त रांदि रुंद में बि जे के किथे बि प्रतियोगिता वग़ैरह थींदियूं आहिनि त हुते बि वञी करे बि मां उन्हनि जी फोटोग्राफ़ी कंदो आहियां त मूंखे दिलि खे सुकून मिलंदो आहे

ऐं हुते जी बि फोटोग्राफ़रनि सां गॾु जे को मुंहिंजो कमु थियो हुन में मूंखे ॾाढो मज़ो आहियो ऐं अॻिते बि मां हुन लाइन में अॻियां वधणु चाहियां थो पियो इहा मुंहिंजी दिली तमन्ना आहे